हलो हां जी हा भूमि बुक स्टोर वारो ॻाल्हायां पियो जी जी दादा ॿुधायो न हा ह त जी जी जी अ इहो गी गीता जी किताब त आहे मूं वटि राधा स्वामी सत्संग जी घुराइणी पवंदी तव्हांखे जीअं जीअं मन जल्दी खां जल्दी मां घुराए ॾींदुमि तव्हांखे राधा स्वामी सत्संग जी तव्हांखे राधा स्वामी सत्संग जी किताब मतिलब घणनि ॾींहनि में खपे ऐं इनखां इन राधा स्वामी सत्संग ऐं गीता जी ऐं इन खां सवाइ कोई स्वामी स्वामी लीला शाह महाराज जी ओ उन्हनि जी ओ जेको किताब आहे उहो बि तव्हांखे घुरिजे या

जी जी जी जी जी जी जी जी जी

जी हां जी इहो तव्हांखे राधा स्वामी सत्संग जी किताब में थोरो तव्हांखे ॿ ॾींहं लगंदा ॿ ॾींहं में घुराए ॾींदुमि बाक़ी जे को बि स्वामी लीलाशाह महाराज जी जेको आहे ऐं कथाऊंन जी आहे गीता जी आहे हूअ किताबनि तव्हांखे शाम ताईं मां घुराए ॾींदुमि राधा स्वामी सत्संग जो जेको आहे न उनजो थोरो उनजो थोरो अवेलेबल कोन्हे हीअंर मूं वटि कोन्हे स्टॉक त हूअ उनमें ॿ ॾींहं लगंदा त उहो तव्हांखे घुराइणी पवंदी त मां मतिलब ॿ ॾींहनि में घुराए ॾीदुमि त तव्हांखे थोरो इंतिजारु करिणो पवंदो इहो इहो जेको किताबूं आहिनि जेको इहो जेको तव्हां अ सत्संग जी किताब आह् ऐं इहो गीता जी आए इहो तव्हां कलाक में अची वञो त मां हीअ त सभु किताबूं तव्हांखे ॾई छॾदुमि बाक़ी इहो जेको राधा स्वामी जी किताब आहे हूअ तव्हांखे सुबाणे न पणीह तव्हांखे जी जी जी जी सुबाणे न पणीह तव्हांखे मिली वेंदी ऐं जी जी जी आभार तव्हांजो बि धन्यवादु हा जी कलाकु में अचो हा जी